جی ہاں نارتھ ایسٹ دہلی ضلع میں کچھ اہم انڈسٹریز اور فیکٹریز موجود ہیں جو اس علاقے کے لیے اکنامک طور پر کافی امپورٹینٹ ہیں سب سے پہلے یہاں الکا انڈسٹریز ہے جو کیمیکل پروڈکٹس بناتی ہیں اس فیکٹری میں کافی لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ لوکل اکنامی ایک بڑا حصہ ہے لوکل اکنامی کا ایک بڑا حصہ ہے اس کے علاوہ مونیکا اسپرنگ انڈسٹریز بھی یہاں کام کرتی ہے جو اسپرنگ سے ریلیٹیڈ میکینیکل پارٹس بناتی ہے یہ فیکٹری آٹو موٹیو اور مشینری انڈسٹریز کا بھی سپلائی کرتی ہے اس سے اسکل لیبر کو کام ملتا ہے اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے ایک اور مشہور نام ہے انینر انڈسٹریز جو مینلی پلاسٹک اینڈ ربر بیسڈ پروڈکٹ بناتی ہے

بلکہ ایریا کا اکنامک گروتھ میں بھی بڑا رول ادا کرتی ہے سروس سیکٹر بھی دھیرے دھیرے گرو کر رہا ہے جیسے کہ لوجسٹک اور لوکل ریٹیل سپورٹ نارتھ ایسٹ کا یہ انڈسٹریل بیس اسے ابھرتے ہوئے کمرشیل ہب بناتا ہے شکریہ